आं उन्दै समाव आफाजों बेरायफायोमोन गार्डेन खालामनायाव बेयावनो आङो रोंबोदों बेनिफ्रायनो आंहा गार्डेन गार्डेन खालामनायाव बागान खालामनायाव माने बिराद मोजां मोनो गोसोबो जाबोदों आङो आंनियाव गय बागान दङ आरो राबार बागानबो दङ गय बागानावहाय आङो दुय बिगा खालामदों गय बागानखौ दा बे गय बागानाव आङो गासै आरायस'था दाल गय बिफां फुलिखौ बानायनाय जादों बे बिफां फुलिखौ आङो थाम बोसोरसिम गायस्लायबाय थानायनि उनावसो आङो गायफिनदों गय बागानजों लोगोसे आङो आरो माखासे थालिर बागानबो होनाय जादों थालिर बागानावहाय जेन'बा बे थालिर गायफायोब्ला माने गय बिफाङाबो मोजां जायो दा बे गय बिफां मोजां जानायनि थाखायनो आरो गय बिफाङा मोजां जायोब्ला माने बाहाय फिथायाबो मोजां थायो ओंखायनो गय बिफां गायनायाव आङो गोबां हासार होनानै गायनाय जादों आरो बेखौ आङो एक फुट आरो देर फुट बेखौ जखा लानानै आङो गय बिफांनि जान्थायखौ लानानै गायनाय जादों बेनिफ्राय आङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनखायोमोन बिफां लाइफां गायनो आरो बागान खालामनो आरो आङो जेब्लानाखि उन्दैमोन अब्ला आफाया आंखौ लाफानानै बेरायोमोन आरो फोरोङोमोन बिफांफोरा मा मा रोखोमनि दङ आरो मा मा रोदा रोखोमनि दङ बे रोदानि अनुजायै माबायदि रोखोमै गायनांगौ जोङो बबे बिफांखौ बबे बोथोराव गायनांगौ आरो बबे बायदि बिफांनो माबायदि हासार नांगौ बेखौ आङो गायनायाव आं सोलोंनानै लाखादों गोजोन्थों